हलो हाँ जी मुझे ये बोलना था कि जो मेरे पास एक डैल का है वो लैपटॉप तो उसमें ना मेरी एक टाइप का कोई वाइरस आ चुका है तो फिर एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब जो मेरे जो सिबलिंग्स है छोटे हैं वो तो उन्होंने मेरे लैपटॉप में वो जी टी ए फाइव समथिंग डाउनलोड किया था तो फिर अभी मेरा है ना जो लैपटॉप है ना वो एकदम नया ही है तो उन्होंने उसके अंदर ऐसा कोई वाइरस डाल चुका है डाल दिया है कुछ तो गेम की वजह से आ चुका है अभी मुझे क्या करना चाहिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार बार वो वहाँ पे वाइरस अपडेट आ रहा है उसके अंदर बार बार हाँ अच्छा और उसके अंदर कोई है ना मतलब जैसे मैं मेरे उस लैपटॉप में कोई चीज़ें ऐसे डाउनलोड नहीं कर रही है मतलब मैं उसको गूगल के थ्रू यूज़ करती हूँ जैसे की गूगल हो गया यूट्यूब हो गया इन्सटाग्राम लॉगिन ये सब मैं उसमें करती हूँ गूगल से तो फिर वो जो डेटा सेव नहीं होता है मेरा और वो हट जाता है एकदम से पूरा ब्लेंक हो जाता है तो मुझे मैंने हाँ मैंने डाउनलोड मैंने नहीं किये थे ऐक्चुअली वो छोटे जो सिबलिंग थे उन्होंने कर दिए थे तो अभी उसकी वजह से बार बार वाइरस आ रहा है और वो है ना अटक भी रहा है अभी चलने में भी

हाँ हाँ और अगर वो गेम अभी मतलब वाइरस अभी क्या है उसकी वजह से मेरे काम अटके हुए हैं बहुत सारे जॉब के तो वो मुझसे हो नहीं रहा है अभी तो क्या कुछ अभी मैं कुछ कर सकती हूँ अच्छा इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा और अगर मैं उससे कोई एप्प वगैरह डाउनलोड करूँ तो अच्छा रिसेट से तो एक बार वो हो जाता है मतलब हर बार रिसेट करके ही करना पड़ता है रिफ्रेश करके और ये सब और सर उसके बाद में प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि मतलब मैं मतलब फोन ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ तो उसका अगर मैं कोई मूवी ऐप होता है ना जो अपन बिना जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है तो उसका भी नहीं हो रहा है उसके अंदर ओके ठीक है ये सब अभी तो ठीक है फिलहाल अभी मैंने कोई यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं जैसे ही यूज़ कर रही हूँ ना वो बार बार वायरस आ रहा है उसके अंदर और फिर काम नहीं हो रहा है मेरा अटका हुआ पड़ा है अच्छा ठीक है और एड्रेस वगैरह हाँ हाँ हाँ

ओके अच्छा ठीक है और मतलब अगर डेडलाइन है कोई आपके यहाँ की डेडलाइन है मगर के इतने बजे से इतने बजे तक के शॉप ओपन रहती है और ये सब ओके ठीक है तो मैं कोशिश करूंगी सात बजे क्योंकि मैं अभी जॉब पे हूँ और उस अभी है ना मैं दूसरा डिवाइस यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कुछ तो काम फोन ही हो जाता है बस वो फाइल्स थोड़ सी उसमें डालनी पड़ती है मेरे को तो वो ऐसा है तो मैं आपके पास शाम तक या कल तक भी आऊं तो चलेगा ना ओके ठीक है और चार्जेज़ आप चार्जेज़ का क्या है

ओके ओके ठीक है